मुंहिंजी फेवरेट मूवी आहे बाहुबली सूर्यवंशम तारे ज़मीन पर जेका मूवी आहे हुनमें ॿारनि जे लाइ ॾाढो सुठो ॾेखारियो वियो आहे ऐं ईअं थ्री इडियट्स आहे उनमें ॾाढो कॉमेडी आहे ॾाढी सुठी मूवी आहे आमिर खान जी मूवी तारे ज़मीन बि आमिर खान जी मूवी आहे ॾाढी सुठे में सुठी पिकिचरूं आहिनि उनखां पोइ ॿ जेके ॿियूं पिकिचरूं आहिनि विवाह ऐं रब ने बना दी जोड़ी उनमें लव स्टोरी आहे जंहिं हिसाब सां हूअ हिक ॿिए खे लव था कनि ॾाढो सुठो ॾेखारियो वियो आहे हुनमें उनखां पोइ अ टी वी शो में इंदो आहे अनुपमा अनुपमा में ॾाढो सुठो गृहिणी जो ॾेखारियो वियो आहे जंहिंमे गृहणी खे पंहिंजी गृह गृहस्थी कीअं संभालणी आहे उहो ॾेखारियो वियो आहे उनखां पोइ कौन बनेगा करोड़पति जंहिंमां पाण खे जनरल नॉलेज मिलंदो आहे अमिताभ बच्चन जी वॉइस जेका आहे सुपर्प जेके उहो ॻाल्हाइण ॻाल्हाइंदा आहिनि उनखां पोइ कपिल शर्मा जेको शो आहे जेको सभिनीनि खे खिलाईंदो आहे उनखां पोइ